महिषीसॅं हमे सहरसा गेलहुॅं बाज़ार करय लए ऑटो पर चढ़िक तऽ ओतऽ उतरलहुॅं तऽ तीन गो दुकानमे देखलहुॅं तऽ बेड बढ़िआँ बनल रहल दू गो मने जे दू बेड के लेल बेडशीटसे हमरा बढ़िआँ कलरवला दिय फूल बहुत बढ़िआँ लागल तऽ एगो हम लेलहुँ बेडशीट अपन लेने चलि एलहुँ फेर ऑटो पर चढलूँ चलि एलहुँ तऽ